हैलो जी डाक्टर साहब तुसेंगी गल्ल सनाचै जियां इक दिन दवा लैती ना थुआड़े कोला पैह्लें कोई दस पंदरा दिन पैह्ले मिकी लत्तै पीड़ ही पर ओह् नुहाड़े कन्नै कोई फर्क बी निं होआ ते कन्नै नुहाड़े कन्नै फ्ही तुसें पता गै पैसे बी ते दित्ते गै हे पर नुहाड़े कन्नै मिकी फर्क बी निं होआ ते हून तुस मिकी सनाएओ के अस केह् करचै ते केह् नेईं करचै हून तुस मिकी एह् गल्ल सनाएओ हां जी

दिक्खी ओह् ते ठीक गै ब पता गै तुसें गल्ल डाक्टर साहब तुसें सनाचै गल्ल पैसे तै बड़े गै खर्ची ओड़े ते फ्ही हून अगर फर्क होऐ ते तां ते ठीक ऐ अगर कदें नेई होऐ फर्क ते तुसेंगी पता गै इक ते साढ़ी गरीबी हालत ते अगर पैसे बी इयां खर्ची ओड़चै फ्ही तुस बी ओह् समझै ने अस केह् करचै केह् नेई करचै इयां इ'यै गल्ल होई सकदी ऐ आं महा फिरी कुछ थोड़ा डाक्टर होरें गी पुच्छी लैने के केह् करचै जां केह् नेई करचै अच्छा तां फ्ही मैं इयां गै करगा कि औगा फ्ही में तां कल्ल गै औङ कल्लै गै औगा फ्ही चलो ठीक ऐ तां इयां करगे औगे फ्ही चलो ठीक ऐ फ्ही अगर तुस आखदे तै इन्ना हारा करी ओड़गे केह् करना हून इन्नै लाई ओड़े जित्थें पैसे होर लाई ओड़गे थोह्ड़े केह् करना चलो ठीक ऐ शुक्रिया डाक्टर साहब चलो ठीक ऐ तां